پسندیدہ مقام بھارت پورک کیلا دیو نیشنل پارک راجستھان یہ مقام کیوں خاص ہے یہاں سیکروں قسم کے پرندے موجود ہوتے ہیں خاص طور پر سردیوں میں جب دنیا بھر سے پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں سائبرییا سے آنے والے پرندے مثلاً سائبرین کررین یہاں کے سب سے خاص مہمان ہوتے ہیں پرسکون محول ہریالی جھیلے اور قدرتی خوبصورتی اس جگہ کو پرش کشش بناتی ہیں یہاں پرندوں کو کھلے آسمان میں آزاد آنا اورتیں دیکھنا ایک روحانی اور دل کو چھو لینے والا تجربہ ہوتا ہے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کیوں خوبصورت لگتے ہیں وہ آزادی اور بے فکر کی علامت ہوتے ہیں ان کو اڑتےیں دیکھ کر دل کو سکون امید اور حوصلہ ملتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ فطرت کا گیت گا رہے ہوں یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں ہر کسی کی اپنی ارن اور راستہ ہوتا ہے